कॅन्टीन न्हय कॉलेजींतल्यान स्टूडंट उलयतालें कम्पलेन दिवपाक जाय आशिल्ली तुमकां काल च्या ऑर्डर केल्ली हांवें च्या अजिबात गरम नासलेली अजिबात गरम नाशिल्ली सकाळची धांक सुमार सकाळची धांक सुमार केल्ली हांवें तुमचो तो भुरगो आसा तो सामको मस्ती ताचे कडेन उलोवपाचें ना कांय ना कांय ना सगळ्यांक परत्या परतें दिता तो भुरग्यांक तुमी चँज भुरग्यांक तुमी दुसरे हाडात आनी दुसरें म्हणल्यार बेगीन ऑर्डर केन्नाच येना आमकां क्लासी आसता हाचेर मात हाचेर मातशें तुमी लक्ष दवरात ओके दुसरें म्हणल्यार आमकां टिचर्सां कडल्यानूय कम्पलेन जाता तांचेय ऑर्डर कमी येता आनी लेट पावतात म्हणून ताका मातशे सांबाळून दवरात हां ना जाल्यार तो सगळ्यां कडेन सामको तापून तापून उलयता टिचर्सां कडेन अशें उलोवप सारके न्हय न्हय ताका मातशें समजावन सांगात ओके ना जाल्यार दुसऱ्या भुरग्यांक हाडूंक जायना तुमचे कडेन तशेंय करूंक जाता न्हय ताका चँज करात हय पूण आतां ताका आतां ताका आमी खूब फावटी नोट केले पूण तो आतां सामकोच सुदारना म्हणटकच तुमकां मातशें कितें तरी एकशन घेवचेंच पडटलें न्हय ओके ही कम्पलेन प्रिंसपला कडेन म्हणल्यार पावपाक जायना मातशें तुमचें तुमी पळोवन घेयात ओके ओके ओके बरें बरें थँक्यू